हँ केँ बजैत छियै अहाँ कतऽसँ बजैत छियै से पहिने कहू अच्छा अच्छा विवाहक लेल की सभ छै व्यवस्था करैके हँ हँ हँ जगह कम छियै जगह कम छियै सहरसामे होइत छै ठीके छै तऽ हल्दी मेहन्दीमे तऽ कनि छोटो टेन्ट वेन्टसँ भए जयतै ओना हमरा लग टेन्ट कैटरिङ्ग सभ किछुके सुविधा छै जे भी चाही जेना कहियौ हल्दी आ मेहन्दीमे तऽ कनि छोटोमे भए जयतै

हँ तऽ ओ तऽ खैर जेहन कहबै अहाँ तऽ ओहि तरहके व्यवस्था छै तऽ विवाहमे तऽ मेहन्दी हलदीमे तऽ मानि लिअ जे छोटो मोटमे भए जेतै ओहिमे तऽ कमे होयत ने कमे अतिथिसभ होयता आ अच्छा आ मेहन्दीमे सभ चीज हरा हरा हरा भए जेतै

आ विवाहमे जे छै से जयमालो हेतैक ने तऽ जयमालमे केहन तरहके मञ्चके व्यवस्था होना चाही मॉडर्न हँ घूमबैवला हँ तऽ ओहो छै ओ जे कहबै जाहि तरहके कहबै ताहि तरहके व्यवस्था छै बढ़िआँसँ बढ़िआँ हँ एहन व्यवस्था हम करब हँ से सभ हँ सभ खुश भए जेता एखन